खेती में पहले क्यारी बनाते हैं कोदारी से कोदारी से क्यारी बनाने के बाद कुछ उसमें रोपते हैं रोप रोपने के बाद फिर खुरपी से उसको कमाते हैं कम खुरपी से उसको जंगल निकालते है जंगल निकालने के बाद फिर उसको हाँ तो कुछ रोपया होता है उसको फिर हसुआ से काटते हैं हसुआ से काटने के बाद फिर उसको कोरते हैं क्यारी बनाते हैं क्यारी बनाने के बाद खुर फिर उसमें कुछ रोप ओप के कुछ भी रोप साग सब्जी भाई कुछ रोपे रोपने उपने के बाद फिर उसको खाने के लिए घर पर ले जाते हैं बाजार में भी बैठ के बेच सकते हैं खेती बाड़ी में बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी पैसा उसा उतना इनकम नहीं हो पा रहा है बहुत हम लोग मेहनत करते है उसमें करिए कि पहला तो उसमें कोदार चाहिए कोदार से उसको उसको तामना पड़ता है कोदार से तामने के बाद तब खुरपी चलाइए खुरपी चलाने के बाद वो जंगल सफा कीजिए तो उसमें कुछ रोपियो उसको हसुआ से काटना पड़ता है हसुआ से काट के निकालिए फिर उसको जंगल को छीलिए जंगल के छीलने के बाद फिर उसको क्यारी बनाइए कोदारी से तान के क्यारी बनाइए खुरपी से उसको बराबर कीजिए और फिर उसमें बिल लगाइए केहथे के बीज लगाइए बीज लगाने के बाद फिर उसको निकलेगा तो फिर उसको तामना उमना होता है तामने के बाद हर एक तरह जे है इसमें एक तो कुदार लगता है दूसरा खुरपी लगता है दूसरा फौरा लगता है दूसरा के चीरने वाला उसमें कटे टेंगारी लगता है टेंगारी से जरना को चीरिए जरना के ची ने उरने के बाद फिर घर ले जाइए और उसमें दिन रात मेहनत लगता है बहुत सारे मेहनत लग करते ही करते में तीन चार रकम से पहला तो हो गया जे कि हल हल उसमें हल से जोता जाता है तब कोदार से उसको क्यारी बनाया जाता है छोटा छोटा क्यारी बनाने के बाद तब खुरपी रोपा जाता है खुरपी से रोपने के बाद उसको फिर हसुआ से काट के हटाया जाता है फिर उसको क्या कहता है क्यारी जो फिर फाउरा से उसको हल से जोतने के बाद फिर क्या करता है कि उसको अथि कोदारी से छोटा छोटा क्यारी बनाना जाता है क्यारी बनाने के बाद खुरपी से है जिसको कमैनी करना पड़ता है कमैनी करने के बाद फिर हसुआ से उसको काटा जाता है और काटने के बाद फिर उसको चीरा जाता है जलामन को चिरने के बाद के उसको जी टेंगारी कहा जाता है जलामन चिरने के बाद टेंगारी से जलामन चिरते हैं फिर उसको फिर से उसको क्या कहता है कि ये तैयार करो खेती बारी को फिर तैयार करने के बाद फिर हल से जोतिए कोदार से क्या करता है कि क्यारी बनाइए छोटा छोटा करके क्यारी बनाइए उसमें बीज रोपिए बीज रोपने के बाद फिर से ओ उसको का हसुआ से उसको काटिए काटने के बाद फिर उनको खुरपी से उसको तामिए तामने के बाद फिर से ऊ को उसको कोदारी से उसको छोटा छोटा क्यारी बनाइए बहुस सारे मेहनत लगता है तब वो टेंगारी से उसको चीरिए जलावन बनाइए